جی ہمارے علاقے کے آس پاس میں جامعہ ملیہ اسلامیہ ایک کالج ہے یہ ایک بڑا یونیورسٹی ہے اور اس میں ہمارے خاندان کے ہمارے بڑے بھائی پڑھ رہے ہیں اور اور وہ بی اے پولیٹکل کر رہے ہیں پولیٹکل سے وہ گریجویشن کر رہے ہیں